मुंहिंजो नालो रोशनी हेमनानी आहे मां तव्हांखे अॼ छोकिरे ऐं छोकिरी जी समानता जे बारे में कुझु पंहिंजे मन जा वीचार अ प्रकट करण चाहियां थी तव्हां सां अ ॻाल्हाइण चाहियां थी त मुहिंजे अ हिसाब सां अॼकल्ह जे जमाने में छोकिरा ऐं छोकिरियूं ॿिनिनि जी समान ई हक़ आहे पहिरीं जे जमाने में थींदो हो के अ जेके न्याणियूं थींदी हुइयूं छोकिरियूं जमंदी हुइयूं त हिक ॿ टे जेसितांई पुटु न थींदो हो तेसि तांई उहे जिन ॿार कंदा हुआ त चवंदा की भई न पंहिंजो वंश त पुटु ई वधाईंदो भई छोकिरो त हुजणु खपजे भई पंहिंजो धंधो केर करंदो पंहिंजो हो बिजनेस अहियां केरु वधाईंदो भई छोकिरो त हुजे त छोकिरो छोकिरिन खे ॿाहिरि न वधीक छूट न ॾींदा हुआ हुननि खे किथे वञण करण जी बि हुजे त जेट्स सां ॻॾ वञिणो या घर जे माण्हूनि सां ॻॾ माउ सां ॻॾ या केरु बि लेडीज या केरु बि ॻॾ हुजे ऐं छोकिरिन खे पढ़ाइण जी बि एतिरी छूट कोन्ह हूंदी हुई बसि थोरो घणो पढ़ायो बेसिक हिनखे भई थोरो घणो लिखण करण आयो भई घणेई थी वियो छोकिरियुनि खे हुजण खपजे की हूअ रोटी ठाए हुनखे ॿियनि इंट्रेस्ट ॻाल्हियुनि में वई पेंटिंग वग़ैराह में हुनखे शौंक़ु हुजे शौंक़ु हुजे न हुजे पर हुनखे हुनमें ई कराइणो आहे पाण खे भई छोकिरियुन खे रोटी बराबरि अचणी खपजे भई महिमान अचनि था त महिमान जो आगतु स्वागतु कीअं करिणो घर में अ पट ॿुआरा घर जो कम करण हुनखे कंपलीट अचण खपजे सिलाई अचणी खपजे हीअ सभु ॾिसंदा हुआ पर हाणे जो जमानो ॾिसणु वञू त हिन ग हिन जमाने में हिक ॻाल्हि ॾाढी सुठी लगी मूंखे की छोकिरिन खे ऐं छोकिरन खे भई सेम हक़ ॾींदा आहिनि समान अधिकार ॾींदा आहिनि की भई छोकिरी छो नथी पढ़ी सघे उहो बि उन्हनि में बि जान आहे छोकिरियूं खे बि मन थींदो आहे घणेई छोकिरिन के जीअं पढ़ाईंदा आहियूं के चलो मुंहिंजो पुटु अॻियां वञी वकील थींदो डॉक्टर थींदो इंजीनिअर थींदो हाणे छोकरियुन जे लाइ बि ईंअ ई चईंदा आहिनि कि मुंहिंजी धीअ के आऊं अ ख़ाली घर में कोन्ह कंरदम कम त अॼकल्ह थी वेंदो आहे अॼकल्ह त माईयूं बि मिलंदियूं आहिनि कम वारी की भई हलो रोटी जे लाइ बि मिली था वञनि शैफ़ वगै़रह की भई चलो रोटी वग़ैरह लाइ रखी छॾियो माईयूं या पट कम जे लाइ रखी छॾियो पर पंहिंजी जेको ॿार आहे पंहिंजी धीअ खे छा शौंक़ु आहे उनखे डॉक्टर थियणो आहे इंजीनिअर थियणो आहे कंहिंखे वकील थियणो आहे उनखे पढ़णो आहे त हुनखे अ पढ़ाइणो खपजे अॻियां हुनजो शौंक़ु छा आहे ईअं पहिरीं चवंदा हुआ की छोकिरी आहे त स्पोर्ट्स में कीअं वञे पर न अॼ जे जमाने में छोकिरी स्पोर्ट्स में इलाही अॻियां वञनि थियूं स्पोर्ट्स में हुननि खे खेलकूद में इंट्रेस्ट आहे हुनखे कंहिंखे दौड़ में आहे कंहिंखे बॉक्सिंग में आहे कंहिंखे क्रिकेट मे इंट्रेस्ट आहे त अॼकल्ह त क्रिकेट जे लाइ लेडीसुन जी अ छोकिरियुनि जूं बि अलॻि ई टीम करंदा आहिनि ऐं हुनजी बि मैच थींदी आहे माण्हूं इंट्रेस्ट सां ॾिसण वेंदा आहिनि फुटबॉल वग़ैरह थींदो आहे बॉक्सिंग बि थींदी आहे हरहिक में अॼकल्ह अ औरतूनि जो लेडीसुनि जो इलाही अ इंट्रेस्ट हूंदो आहे इलाही अ आॻियां बि वधंदा आहिनि उहे जिन नाम बि कमाईंदा आहिनि इंटरनेशनल में बि जेका कॉम्पटीशन थींदा आहिनि उननि में बि छोकिरियुन खे अ इलाही पंहिंजी इलाही इंडिआ जे पंहिंजे भारत जी छोकिरियुनि इलाही नालो कमायो आहे पहिरीं जमाने में जीअं चवंदा हुआ की भई न छोकिरो हुजे छोकिरो पढ़े छोकिरी खे बसि एतिरो ई पढ़ाइणो आहे न अॼकल्ह ईंअ कोन्ह थियो आहे मुंहिंजी नज़र में ॿई जणा सेम ई हुजणु खपनि मुंहिंजी खुदि जी हिक अ न्याणी आहे बसि हिन खां पोइ मां ईंअ कोन्ह सोचंदी आहियां की न भाई पुटु हुजणो च खपे पुटु ईंदो त पंहिंजो वंश वधाईंदो पुटु बिजनेस कंदो न छो धीअ बि हूंदी आहे हूअ बि समान ई हक़ रखंदी आहे धीअ खे बि पढ़ण जो एतिरो ई अधिकार आहे न्याणियूं हूंदियूं आहिनि न्याणियुनि खे त पाण पुटनि खां वधीक पाण खे प्यारी हूंदियूं आहिनि न्याणियुनि खे माउ पीउ जे प्रती लगाव इलाही हूंदो आहे पुटु वॾो थींदो आहे अॼकल्ह छा थींदो आहे पुटु पुटु खपे पुटु खपे तंहिंखां पोइ हो वॾा थियनि था पढ़ी लिखी करे शादी कनि था हूअ पंहिंजी फैमिली खणी चईंदा की भई हाणे असांखे अलॻि रहिणो आहे अलॻि शिफ्ट थियणो आहे तंहिंखां पोइ त माउ पीउ अकेला ई रहंदा आहिनि पर हिनई जगह ते धीअ हूंदी हूअ भले शादी करे वेंदी बट उहा अ शादी खां पोइ बि माउ पीउ एतिरो ई ख्याल रखंदियूं आहिनि त अॼकल्ह जी जनरेशन हिन ॻाल्हि में इलाही फ्री आहे ऐं हुजण बि खपजे मां खुदि हीअ ॻाल्हि में सपोर्ट कंदी आहियां की न अॼकल्ह जेतिरो हक़ छोकिरे खे ॾींदा ओतिरो ई हक़ जी हक़दार छोकिरी आहे जीअं वोट में बि छोकिरो छोकिरी जो समान अधिकार थींदो आहे पढ़ाई में बि अॼकल्ह छोकिरे खां वधीक छोकिरियूं अॻियां वधीयूं आहिनि ओ ऐं तंहिंखां पोइ अ छोकिरियूं त मल्टी टेलेंटिड हूंदियूं आहे हुननि जो माइंड एतिरो हूंदो आहे गम्भीरता उहे हुननि जी एतिरी हूंदी आहे हू हर हिक सिचुएशन खे इलाही सुठी तरह हेडिंल करण जी बि सक्षमता रखंदी आहे हिनकरे अ हिन जमाने में तव्हां चवंदा की भई छोकिरो हुजे छोकिरो वंश वधाईंदो या छोकिरो ई अॻियां ईंदो उहो हूंदो त ई थींदो छोकिरी अकेली आहे त ईंअ थोरी हलंदो अहिड़ो हुन जमाने में या हिन वक़्तु में इहो मां त नथी सोचां बाक़ी ईंअ अ हिन हीअ सोच हूंदी त हूअ त पिछड़ी हुई ई सोच अ चई था सघू उनखे मूंखे अॼकल्ह जे जमाने में छोकिरो ऐं छोकिरी ॿई समान ई आहिनि जेतिरो वक़्त छोकिरे खे मिले थो ओतिरो वक्त ई छोकिरी खे मिले थो अॼकल्ह जूं छोकरियूं अकेले फ्लाइट में ट्रेवल करे हितां खां विदेश बि वञी करे पंहिंजो बिजनेस संभालिंदियूं आहिनि सॼे बिजनेस जी हुनजी एम्पायर बि अकेली छोकिरी हूंदियूं आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ अ तव्हां भले तव्हां ॾिसो त मॉडलिंग लाइन में बि छोकरियूं अॻियां वधनि थियूं अ क्रिकेट लाइन में बि छोकिरिन जो अलॻि ई उन्हनि जो स्थानु आहे पढ़ाई में बि ॾिसणु वञे त टीचरुन में टीचर जी जॉब खपे या ड्राईंग खपे या आर्ट खपे या हर एक सिचुएशन में अ लेडीज सभिनि खां अॻियां आहे ऐं हू पंहिंजे अ जेको हुननि जो अंदरि जी अ जेको टेलेंट आहे उहो निखारे करे हूअ अॻियां ॿुधाईंदी बि आहे ऐं ॻॾ ॻॾ छोकिरियूं अ एतिरी समझदार बि हूंदियूं आहिनि की हर हिक सिचुएशन खे सुठी तरह हेंडल कंदी आहे हिकदमि गंभीरता सां ऐं सिचुएशन जो हल बि अ सुठी तरह उहो कढी करे ईंदी आहे हिनकरे मुंहिंजे वीचार सां तव्हां अगरि सम्झण वञो त त छोकिरा ऐं छोकिरी समान ई आहियूं जेतिरो हक़ छोकिरे खे हुजे ओतिरो हक़ छोकिरी खे बि हुजण खपजे छोकिरियुनि छोकिरियुनि छा ॾोह कयो हूअ पैदा थियूं आहिनि भगवान त हा हर कंहिंखे हिकिड़ो ई जनम त इहो पृथ्वी में इहो इन्सानु ई आहे हुनमें छोकिरो हुजे या छोकिरी हुजे ॿिनिनि खे अगरि समान हक़ सां ॾिसंदा त ॿिनिनि जे विच में कंपेअर कंदा त ॿई पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां अ बिन ॿई पंहिंजी पंहिंजी एबिलिटी या पंहिंजे पहिंजे हुननि खे कहिड़ो ह अ हुननि खे कहिड़ो टेलेंट आहे उन हिसाब सां अॻियां वधंदा आहिनि पोइ हुनमें पाण खे फर्क़ु न करणु खपजे की छोकिरो आहे की छोकिरी आहे अॼकल छोकिरियूं अ वकील थियनि थियूं डॉक्टर थियनि ऐं छोकिरा छोकिरा शैफ़्स थींदा आहिनि ऐं इलाही सुठी तरह उहे पंहिंजो कम कंदा आहिनि उहे शैफ़ लाइन में बि इहे जेको हुननि जो खाधे जो टेलेंट आहे उहे अलॻि अलॻि वैराइटी आहिनि हूअ उननि खां वधीक लेडीज खां वधीक उन्हनि जेंट्स जो हथ जो टेस्ट बि इलाही जोर ज़ोरदारु हूंदो आहे त अॼकल्ह जे जेको हाणे जा ट्रेंड हले पियो अॼकल्ह जेको जमानो हले पियो हुन टाइम ते हीअ शइ छोकिरे खे करिणी आहे हीअ शइ छोकिरी खे करिणी आहे हिन जे लाइ भई पुटु हुजणु खपजे धीअ आहे त तोखे हिकु पुटु करणु खपजे हीअ सभु सोच त मूंखे सही न लगंदी आहे भई जेको आहे जेको भगवान पाण खे ॾिनो आहे न्याणियूं त नसीब वारनि जे घर पैदा थींदियूं आहिनि असां कहिड़ा सुठा कर्म कया हूंदा त असांजे घर में हिन जनम में भगवान न्याणी ॾिनी आहे अ ते त उनजी कदर करिणी खपजे उनजो सम्मान करणु खपजे ऐं हा उनजी हुनजो जेको शौंक़ु आहे उनजी जेकी इच्छाऊं आहिनि उननि जो बि मान रखणु खपजे ऐं पां उन्हनि खे अगरि सुठियूं ॻाल्हियूं ऐं ॻॾ ॻॾ अ आध्यात्मिक भगवान जी भक्ती सभु शयूं पाण हुननि खे सेखारियूं सुठा संस्कार ॾियूं त उहे बि पंहिंजो अॻियां वञी नाम ई कमाईंदा छोकिरा ऐं छोकिरी ॿिनि जो हक़ सेम ई हुजणु खपे